جی ہاں میں ذہنی صحت کے مسائل کے بارے میں اطلاع رکھتا ہوں اور ذہانتی صحت کے معاون مراکز کے بارے میں بتا سکتا ہوں ذہانتی صحت کے مسائل کسی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور ان کی سنجیدگی سے لینا چاہیے ذہانتی صحت کی مدد کے لیے مختلف مراکز موجود ہے جیسے کہ پسندیدہ پسیکائی مراکز ذہانتی صحت کے لنکس اور نفسیاتی صحت کے ماہرین کے پاس جانا ہوتا ہے اولیپیتھک انتخاب ہوتا ہے معاشرت میں ذہانتی مسائل پر بات کرنے کی شرمندگی اہم ہے تاکہ افراد اپنے مسائل کو سنجیدگی سے لیتے اور ان کی مدد حاصل کر سکیں ایسا کرنے سے معاشرت کے لحاذ سے ذہانتی صحت کے علامات کو کم کیا جا سکتا ہے اور افراد کو ضروری مدد حاصل ہوتی ہے